اسلام علیکم الحمد اللہ رازق شاپ رازق شاپ سے بات ہو رہی ہے میری موبائل شاپ سے جی جی اصل ابھی میرا فون ٹوٹ گیا تھا تو مجھے ابھی فوراً ایک نیو فون کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ میں کون سا سب سے اچھا فون چل رہا ہے ہاں اور تو مہربانی ہوگی اچھا اوہ بالکل نیو ہے اچھا ہوں اوہ اس کے پرائز میں میں پورنیہ ضلع سے بول رہا ہوں

سر ادھر بہت دقت ہے فون کی تو یہاں پہ کوئی اچھی دکان نہیں ہے جہاں سے میں لے سکوں اسی لیے میں نے آپ کے پاس فون کیا ہے تو آپ مجھے ون پلس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا پرائز کیا ہے ہاں تھوڑا مہربانی ہوگی بتائیے سرسٹھ ہزار کے قریب اوہ اچھا سرسٹھ ہزار یہ تو زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا کم نہیں ہو سکتا ہے کیا

اچھا اوہ دس ہزار میں ہو جائے گا دس ہزار میں ہو جائے گا

ارے کیسے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ پندرہ ہزار کا فون میرے پاس تھا پچھلی بار ابھی میں دس ہزار کا نہیں لے سکتا ہوں آپ صحیح سے دام لگائیے آپ لوٹ کیوں رہے ہیں یہ پزائز مجھے یہ یہ تو مجھے پرائز بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے آپ تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں میں تبھی سے آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا اور سرسٹھ ہزار کیا چیز ہے یہ آپ مجھے فون دے رہے ہیں یا پھر پوری دکان دے رہے ہیں پہلے یہ بتائیے مجھے آپ آپ دکان آپ موبائل یہاں پہ لوٹنے آیے ہیں کیا شاپ میں لوٹتے ہیں آپ سب کو اس کا مطلب ہے کتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے بتائیے بس دس پرسینٹ بیس پرسینٹ چاہیے مجھے اوہ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے جزاک اللہ شکریہ آپ کا آتے ہیں ہم آ کے بات کرتے ہیں